मी मतलब मी रोटी बनाने च सारें कोला स्हेई लगदा सारें कोला स्हेई लगदा साग ते ढोडे ते साग ते ढोडे में बनान्नीं साग ते ढोडे में बनानी होन्नीं पैह्लें में साग बनाना होऐ पैह्लें साग चुक्कियै लेआन्नी होन्नीं फिर साग चुक्कियै धोइयै फिर धोइयै ते उस्सी चीरना ते साग चीरियै चीरियै ते फिर उस्सी पतीले च पाइयै बोआलनी गैसा पर घट्ट गै बोआलने होन्नें में हमेशा चु'ल्ली पर गै बनानी क्यूंकि जिस चु'ल्ली पर जल्दी रुट्टी पक्की जंदी कन्नै शैल पकदी कि खाने गी मजा औंदा ते में पतीले पतीले पैह्लें लेह्रा दिन्नी होन्नीं लेह्रा होंदा कि मिट्टी दा लेह्रा दिन्नी ऐं फ्ही ओह्दे साग चीरना चीरियै फिर मुड़ियै धोना फिर श धोइयै फिर भाई पतीले च पाइयै बोआलने चाढ़ी ओड़ना ते कन्नै उस्सी रेड़ा दिंदे रौह्ना कन्नै साग चीरियै फिर ओह्दे उप्पर थोह्ड़ा हारा इ'यां लून थोह्ड़ा पाई ओड़ना ते फिर लून पाइयै उस्सी उब्बलन देना ते लून लून पाइयै उब्बलन देना ते कोई फिर कन्नै कन्नै उस्सी रेड़ा मतलब होंदा इक होंदा घोट साग घोटने आह्ला उ'दे कन्नै घोटदे रोह्ना ते साग घोट्टियै ते फिर कोई घैंटे बाद च कोई मतलब घैंटा इक बोआलना फिर बोआलियै फिर रक्खियै फिर जिल्लै तड़का लाना कड़ाही रक्खनी कड़ाही च पाना तेल तेल पाइयै ते ओह्दे च थोम थोम ते त तेल पाइयै फिर ओह्दे च सुक्कियां मर्चां सु'ट्टनियां भुन्नने गी ते ओह् भुन्नियै ते फिर थोम थोम थोह्ड़ा निक्के निक्के करियै मतलब इ'यां थोह्ड़ा हारा थोम पाना जिन्ना सब्जी च पांदे ते ओह् पाइयै फिर भुन्नना भुन्नियै ते बिच्च साग साग सु'ट्टी ना फिर रेड़ा देना कोई दस मिंट ते फिर स स साग बनी जंदा ढोडे बनाने होऐ मतलब कि सानूं चाहिदा पैह्लें मक्कें दा आटा मक्कें दा ते तुसें मक्कां दा ते पता होना कि केह् होंदी जेह्ड़ी खेतरे च ज्वार बी आखदे उस्सी मक्कें गी ते साढ़े प्हाड़ी च मक्कें कुक्कड़ी बी आखदे ऐ ते ओह् मक्कें दा आटा फिर आ आटा लैना ते पा गर्म पानी कर लैना जां कोई केईं होंदे ठंडे कन्नै पकांदे केईं केईं बारी गर्म कन्नै ते पानी पाइयै ते मक्कें दा आटा गर्म पानी पाना ओह्दे च फिर तवा चाढ़ना ते पानी कन्नै इ'यां मलियै इ'यां आटा गु'नदे ओह् आटे गु'न्नने कोला थोह्ड़ा सा अलग टाइप कन्नै मलना पौंदा ओह् ते फिर ओह् मलियै ते ओह् करना आटा म मलियै ते फिर ढोडा बनाना इ'यां पैह्लें पैड़ा करना फिर ओह् ढोडा तवे पर सु'ट्टना तो ढोडे ढोडे बना ढोडे बनदे इ'यां फिर साग ढोडे दे बाद च में बनान्नीं होर में मैग्गी बी शैल बनाई लैन्नी होन्नीं मैग्गी कि'यां बनांदे तुसें गी पता ते होना गै ऐ कि जि'यां पैह्लें पानी पांदे फिर पानी च थोह्ड़ा पानी लेइयै ते फिर पानी च मैग्गी सु'टदे मैग्गी बोआलदे मैग्गी बोआलियै फिर ते म मैग्गी व बोआलदे फिर कड़ाही च तेल पांदे फिर तेल पाइयै फिर गंढे फिर कड़ाईही च गंढे सु'टदे गंढे सु'ट्टियै फिर टमाटर पांदे टमाटर पाइयै फिर लून मर्चां बसार थोह्ड़े हारे पांदे ते फिर ओह् शैल करी तड़का भुन्नियै फिर ओह्दे बिच्च मैग्गी सु'ट्टनी मैग्गी सु'ट्टियै फिर जिल्लै मैग्गी बनने आह्ली होई जानी कोई दो कोई मतलब पंदरां सकैंट जिल्लै ओह् तोआरनी होऐ कोई पंदरां सकैंट पैह्लें ओह्दे च मसाला मैग्गी मसाला पाइयै ते मैग्गी बनी जंदी होर होर में बनाई लैन्नीं चौल चौल पता कि कि'यां बनदे चौल तिन्न टाइप दे बनदे इक चौल बनदे नचोड़ियै इक चौल बनदे कि जो इक चौल नचोड़ियै बनदे कि पानी पाओ अपने मतलब तुक्के कन्नै पानी पाओ ते ओह्दे च चौल पाओ ते जिल्लै गली जाऽ ते पानी नचोड़ियै ते बनी जंदे ते इक इक चौल बनदे कुक्कर च बनाने होए जि'यां ते ओह्दे च जि'यां कुक्कर च चौल बनाने होऐ ते ओह्दे च पाना ओह्दे च पाना पौंदा पैह्लें ओह्दे च जि'यां मतलब अगर चार ग्लास चार चौल बनाने होए ते पानी अट्ठ ग्लास पाना पौंदा मतलब डबल डबल पाना पौंदा अगर इक ग्लास बनाने ते दो ग्लास पानी पाइयै ते इक सीटी मरानी ते चौल बनी जंदे दो टाइप दे चौल होई गै इक होंदे कि चौलें गी अद्धा घैंटा पैह्लें सेड़ियै रक्खी ओड़ना ते अगर दो ग्लास अद्धा घैंटा पैह्लें सेड़ियै रक्खी ओड़ने फिर अगर दो ग्लास चौल बनाने होऐ ते ओह्दे च इक ग्लास पानी पाना कि तां बीओह्दे कन्नै चौल इन्ने स्हेई निखड़ियै इन्ने शैल लग्ग लग्ग इक इक दाना लभदा चौलें दे ओह् खिल्लरियै चौल बनी जंदे वैसे मी ते जैदा पसंद एह् खिल्लरे दे चौल औंदे कि जेह्ड़े जैदा नेईं गले दे हो जेह्ड़े मतलब थोह्ड़े थोह्ड़े जैदा जा व खिल्लरे दे निक्खरे दे चौल बी मी शैल लगदे कि केईं होंदे कि खलारियै खलारा चौल होंदे ओह् बी ठीक होंदे बट मी ओह्ड़े शैल लगदे जेह्ड़े थोह्ड़े थोह्ड़े इ'यां गले दे होऐ जेह्ड़े सीटी आह्ले चौल ओह् मी शैल लगदे होर ओह्दे बाद च में फुलके बी ओह्दे बाद फुलके बी बनाई लैन्नी होन्नीं फुलके तुसें गी पता ते है कि'यां बनांदे पैह्लें छानदे कनका दा आटा आटा छानियै उस्सी गु'नदे हत्था कन्नै आटा गु'न्नियै फिर फिर आटा गु'न्नियै फिर ओह्दे च धूड़ा पांदे धूड़ा होंदा जेह्ड़ा आटा होंदा छानने आह्ला फिर ओह् पांदे धूड़ा पाइयै ते फिर ओह्दे जेह्ड़ा आटा गु'न्ने दा होंदा ओह्दे निक्के निक्के पैड़े लैंदे गोल गोल पैड़े करदे ते रुट्टी गोल गोल पैड़े करदे ते इ'यै कि पैह्लें मी रुट्टी दा इंटरस्ट इद्धरा आया कि पैह्लें मेरी मम्मी ही ते ओह् जिल्लै ओह् रोटी बनांदी रेही फुलके बनांदी रेही में बी ओह्दे कोला निक्के निक्के पैड़े लेइयै इ'यां हत्था कन्नै इ'यां लिपदी रेही उसलै मार बी पौंदी रेही पर उसलै चाऽ बी बड़ा हा रुट्टी बनाने दा ते फिर ओह्दे कन्नै कन्नै में सिक्खी ले फुलके बनाना ते में तुसें गी सनाऽ दी ही कि फुलके कि'यां बनांदे पैह्लें पैड़ा करदे पैड़े करियै फिर चकली करनी चकली करियै फिर चकली करियै चकली करियै फिर उस्सी बेलना बेल्लियै तवे पर सु'ट्टना फिर गोल गोल बनाने ते फिर फुलके बनी जंदे ते होर फुलके बनाइयै फिर होर केह् बनाई लैन्नीं होर ऐ कि चौलें ढोडे बी इ'यां बनदे जि'यां मक्कें दे बनदे ढोडे इ'यां बनदे ढोडे चौलें दे बी ते ओह् ओह् बी में इ'यां बनाई लैन्नी होन्नीं ते ओह्दे बाद च ओह्दे बाद में इक चीज होर बनाई लैन्नी होन्नीं में मुर्गा बी बनाई लैन्नी होन्नीं मुर्गा बी इ'यां बनदा ऐ पैह्लें तेल पांदे फिर गंढे फिर टमाटर फिर लून मर्चां बसार थोम होंदा ल्हस्सन मसाला एह् पाइयै शैल करियै उस्सी इक बराबर करियै फिर ओह् फिर ओह्दे बाद चिकन कोई दस बीह् मैंट बाद फिर अगर पानी पाना हो पानी पाई ओड़दे अगर नेईं पाना हो ते इ'यां बी स्हेई बनी जंदा होर एह्दे बगैर होर होर में बनाई लैन्नीं चिकन बनाई लैन्नीं फिर और चिकन फिर होर गोभी गोभी जि'यां पता कि'यां बनांदे कि जि'यां पैह्लें गोभी लैंदे फिर उस्सी चीरदे फिर धोंदे फिर गंढे चीरदे टमाटर चीरदे फिर तेल पाइयै गंढे पांदे फिर गंढे पाइयै टमाटर पाना बिच्च थोह्ड़ा थोम पाना थोह्ड़ा मसाला पाना फिर लून मर लून पाना मर्चां पानियां बसार पाना एह् लून मर्चां पाइयै बसार पाइयै ते फिर ते फिर मसाला बनाना शैल करियै ओह् करियै फिर ओह्दे गोभी च पाना कोई गोभी पाइयै अगर पानी आह्ला बनाना होऐ ते ओह्दे कन्नै पानी पाई ओड़ना नेईं बनाना होऐ ते फिर उस्सी इ'यां ओह् ढक्कन देइयै ते थोह्ड़ा होन देना जेह्दे कन्नै ओह् थोह्ड़ा इ'यां ढक्कन देइयै कोई दस मैंट रक्खना जेह्दे कन्नै कि ओह् गली जाऽ ते फिर गली गेआ ते फिर बनी जंदा गोभी होर गोभी ते फिर फिर ओह्दे गोभी बनी जंदा ते गोभी दे बाद च होर बी बड़ा कुछ बनाई लैन्नीं मतलब में सारा कुछ बनाई लैन्नी होन्नीं होर गोभी दे बाद च होर केह् बनदा होर बी बड़ियां सब्जियां होंदियां आलू होई गेआ अगर आलू बनाने होऐ ते आलू में बनान्नी होन्नीं बोआलियै बोआलने कन्नै पैह्लें पाना पानी फिर ओह्दे च पाने आलू ओह् चाढ़ी ओड़ने चु'ल्ली पर चु'ल्ली पर चाढ़ी ओड़ने जां गैसा पर चाढ़ी ओड़ने फिर ओह् पाइयै फिर ओह्दे च आलू पाइयै बोआलने चाढ़ी ओड़ने ते जिल्लै उब्बली जाग कोई अद्धा घैंटा अग्ग लांदे रौह्ना ते कोई अद्धा घैंटे च मतलब आलू उब्बली जंदे आलू बोआलियै चीरियै फिर तेल गंढा लून मर्चां बसार पाइयै इ'यां तड़का लाना जि'यां तड़का लांदे ते उ'आं लाइयै ते उ'आं बी आलू मतलब साढ़े जम्मू च डुग्गर देश च सिर्फ सब्जियां ऐं लगभग मिली जुलियै इक्कै जेहियां बनदियां ऐं एह् ऐ कि मैग्गी थोह्ड़ी डिफरैंट होई सकदी ते इ'यां गोभी बगैरा होई गेआ आलू होई गे सब्जियां एह् सारियां मेरी मिली जुलियै बनदियां न